अॼुकल्ह जीअं हर को माण्हू नंढो वॾो सभु पढ़ियलु लिखियलु थियण चाहे थो गांवनि जा नंढे में नंढा ॿार बि अॼुकल्ह गांवनि में बि घणेई सरकारु स्कूल खोलिया आहिनि जीअं ॿार पढ़ी लिखी करे अॻियां वधनि चाहे कंहिंजो बि ॿार हुजे कुरमी हुजे या कंहिं डॉक्टर जो ॿार हुजे इंजिनियर हुजे या वकील हुजे सभिनी जा ॿार पढ़ी लिखी अॻियां वधनि त सरकारु अॼु इहे तमामु सुठी तरह कोशिशि करे रही आहे पर उन खां पोइ बि पढ़ियलु लिखियलु हुजण खां पोइ बि कंहिंमें फ़ज़ीलत आहे कंहिंमें कोन्हे इहा ॻाल्हि ॾाढी अकिरनजंदी आहे घणेई दफ़ा इहे बि थींदो आहे की पढ़ियलु लिखियलु माण्हू हूंदो आहे पर फ़ज़ीलत नाले जी शइ उन में उहो मैनर्स उन में न हूंदा आहिनि त तमामु उन जे एटिट्यूड उन जो जेको आहे बिहेवियर ॾिसी करे शर्म ईंदो आहे पढ़ियलु लिखियलु माण्हू थी करे साम्हूं जवाबु ॾियण वॾनि खे कंहिंसां फ़ज़ीलत सां पेश न अचण इहे पढ़ियलु लिखियलु माण्हुनि जी सुञाणप कोन्हे को ऐं घणेई दफ़ा इहे थींदो आहे की अनपढ़ माण्हू बि चङी तरह सुठी तरह पेश ईंदो आहे पाण खे उन खे ॾिसी करे ई अंदरि में शांती ख़ुशी मिलंदी आहे भई हा हा इन में माण्हूअ में मेनर्स आहिनि फ़ज़ीलत आहे ईअं ई जीअं भई जीअं अंबनि जो फल जीअं माण्हू पढ़ियलु लिखियलु वधीक जीअं अंब फल वधीक वण में थींदा आहिनि त उहा झुकिजंदो वेंदो आहे वण ऐं आसोपालव जो वण अॼुकल्ह जंहिंमें कोई फल बि न हूंदो आहे पर उहा सिधो थी बीठो हूंदो आहे अहिड़ीअ तरह माण्हू बि इहे आहे कंहिंमें कोई ॼाण न हूंदी आहे उहे अकड़िजी बीठा हूंदा आहिनि ऐं जेके पाण वधीक चवंदा आहिनि न अर्धी घघिरी छलकती जाए जेका फुल घाघर भरियलु हूंदी आहे उहा पाण सिधी वेठी हूंदी आहे जेको अधु भरियल हूंदी आहे घाघर उहा वधीक छलकजंदी आहे त अनपढ़ माण्हू वधीक पिया छलिकंदा आहिनि पढ़ियलु लिखियलु माण्हू पाण शांति फज़ीलत सां पेश ईंदा आहिनि त चवं जो मतिलबु आहे त भई पढ़ियलु लिखियलु माण्हुनि खे बि पंहिंजी फ़ज़ीलत ठाहे रखण खपे ऐं सभिनी सां सुठी तरह नंढ वॾाई सां सुठी तरह ॻाल्हाइण खपे चाहे अमीर हुजे चाहे ग़रीब हुजे पाण खां नंढी पोस्ट वारे माण्हूअ सां बि सुठी तरह पाण पेश अचणु खपे इहा ई पढ़ियलु लिखियलु माण्हूअ जी सुञाणप आहे